فوٹوگرافی یا فائن آرٹ فوٹوگرافی کی کوئی آفاقی تعریف نہیں ہے یہ وہ تصویر ہے جو چھونے والا تاثر پیدا کرتی ہے جہاں تخلیقی عمل توجہ میں آتا ہے ویڈیو آرٹ فنکارانہ فوٹوگرافی کی روح کو بانٹتا ہے خاص طور پر جنگ کے بعد کے وقت کے دوران شروع میں فوٹوگرافی نے اپنی فنکارانہ کردار کے بارے میں بحث کا تجربہ کیا آرٹسٹک فوٹوگرافی نے آرٹ اور بصری ثقافت کے تصور کو بدل دیا اور میرا کہنا ہے کہ ہم ایسی ہم گاؤں میں رہتے ہیں جس کے وجہ سے ہم ایسی نمائشوں میں شرکت نہیں کر پاتے ہیں